पाण पाणीअ खे छाणे करे पीअंदा आहियूं ऐं इहो ज़रूरी बि आहे त वरी पाणीअ खे छाणण सां पाणीअ मां कचिरो निकिरी वेंदो आहे मां पाणीअ खे छाणे पहिरियां पीअंदी हुअसि ऐं पोइ मूंखे कंहिं चयो त फिटिकी विझण सां पाणीअ मां कचिरो निकिरी वेंदो ऐं साफ़ु पाणी थींदो वियो आहे त मां हाणे पाणीअ में फिटिकी विझी करे थोरी देर रखी छॾींदी आहियां पोइ पाणीअ खे छाणींदी आहियां ॿिए बर्तन में छाणे करे उहो पाणी पीअण में आणींदी आहियां इनकरे इहो पाणी ॾाढो सुठो अने साफ़ु थी वेंदो आहे पाणीअ खे सन्हे कपिड़े में छाणण सां बि प पाणीअ मां कचिरो निकिरी वेंदो आहे इन स खां सवाइ कॾहिं कॾहिं चौमासे में जे वक़्त में पाणीअ खे टहिकाए करे पोइ थधो करे छाणींदा आहियूं ऐं उहो ज़रूरी बि आहे चौमासे में जीव जन्तु पाणीअ में मिक्स थी वेंदा आहिनि तंहिं करे उहो पाणी पीअण लाइक़ु न हूंदो आहे पाणीअ खे पीअण सां उहो साफ़ु टहिकाए करे पीअण सां उहो साफ़ु थी वेंदो आहे